उर्मिला आस गो घरान बीजी दिस्ता न्ही गो हय हय हांव आस गो आनी खंय वतले आगो नागो बिजी न्ही आसा आगो आमी एक दीस या मगो खंय भोंवपाक सादांच घरा कडेन बसून तुका वाज येना गो ना ना हांव सोडून वसना खंय आतां पळय बरो पावस हय या पद या या पावसान तुका सांगता इतले व इतले धबधबे आसा होय म्हाक खबर आसा म्हाका फिरपा म्हण कितले आवटा तुका सांगू आं पळय आं अबय काणकोणाकूच आमगे गांवांकू पळय मगो लोलिए गांवा अगो चिमट्या बांदार पळय मगो आनी दोण्यार जाणा तूं दोण्यार तूं जर कण शेगी जर पावस पडत दोण्या सारके सामके निसर्गरंम्य अशें तुका खूंच सोदू मेळपाना आतां आनी तें पंचायती तें बांदून बी काडला मगो इतली बो इतली बरी दिसता खूब खूब म्हल्या खूब आमगे गांवांक ये पळय दोन आसा गायीर पळय मगों तूं गायीवयले मगों तूं तुका खबर ना तो गायीर वॉटर तो गायीर धबधबो आसा तो आं तश जाल्या आमी मगो हांगा या हो हांग या खोतीगांव गों कुसक्या म्हटा थंय इतलों बरो आनी कितें सांगता गोंय भरचे लोक थंय त्या धबधब्याचेर येतात कुसक्या येतात मागीर बामणबूडो बामणबूडो कितलों बेस्ट गो बऱ्यांतलो बरो तुका सांगता मस्त दिसता तूं थंय गेलें जाल जाल्यार जाता तें हय जाता जाता वचपा जाता आनी थंंडी बी जाता म्हण तूं कांयच बेजारनाका आं तें कुसक्यातले ना ना थोड्याचें कशें पावसा भिजले धबधब्यार गेले म्हटगीर थडी जाता तुका सागतां ये धबधब्याचे उदक कितले बरें कितले औषधि तुका खबर आसा तें जर पिवत न्हांवत जाल्यार कांयच जायना एक एक पावटी किद जाता न्हांवल्यार आंगां पुळी बीळी आस त्यो सगळ्यो वता बामणबुडयाचेरूच तूं पळय कितलो लोक जाता गोंय भरचें लोक वच आमी आमी मगो कोविडा पयली गेली कोविड जातगीर बंद जाले सगले त्यो पीकनीक्यो ये बी ते भोंवण्यो बिवण्यो सगले बंद जाल्यो आनी मागीर हय हय ना कितें आतां म्हणता भुरग्यांकूय माशे वेगळेपण अशें जातले फक्त शाळा घर शाळा घर आनी पावसा पळय डेली फाटल्या दिसा पावस पडत आशिल्लो आतां मात्शे सुशेक घेतला आनी बरें दिसताय बी पळय आनी एक दीस या ह्या आयतारा या म्हणटां हय तुमगे कोण येतलो ती जाव बी येतली तुगेली तयार आसा म्हाका सांग आता खंय वचपाचे तें सांग बुडबुड्यार वचपाचे गाय कुसक्या वचपाचे बरें ना जाल्यार हय ना जाल्या कित करया बरें आं बामण बुडबुड्यार वाचपाचे बेस्ट आं बरें आं बरें